ہیلو کیا آپ کیا آپ جمشید ٹور اینڈ ٹریولز سے بات کر رے ہیں کل میں نے آپ سے ایک لکشمی نگر کی ٹیکسی بُک کرائی تھی مگر کسی کسی وجہ سے میرا وہاں پہ جانا منسوخ ہو گیا اور میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ نہیں جا پایا تو آپ سے یہ آپ سے یہ تھوڑی تھوڑی انورودھ ہے کہ آپ ہمیں ہمارے جو رقم ہے اُس کو کیا کر دیں واپس کر دیں ٹھیک ہے اور میں نے جو میں نے جو آپ کو پیمینٹ کری تھی وہ پے ٹی ایم سے کری تھی اُس کو جلد سے جلد کیا کر دیں واپس کر دیں